छुट्टी पर जाएसँ पहिले अपना पौधाके पानि देला चाहिए आओर ओकरा छायादार क्षेत्रमे रखए ला चाहिए सब इनडोर आओर आउटडोर गमलामे लगल पौधाके पर्याप्त पानि मिलैला चाही आम तौर पर पर्याप्त पानि वला पौधा एक सप्ताह तक जीवित रहि सकैत छै हालाँकि ई पौधा अलग पौधासँ भिन्न होइत छै मकड़ीके पौधा साँपके पौधा आओर रबड़के पौधा सबसँ अच्छा इनडोर पौधामे से है जो कम रख रखाव वला होइ छै आओर जीवित रखयमे आसानी होइ छै ओ शुरुआती लोगके लिए बहुत अच्छा होइत छै पौधामे लकड़ीके राग डालै से उपयोग जैविक उर्वरकके रूपमे पौधाके जरूरी पोषक तत्व प्रदान होइत छै एकरासँ उपस्थित केल्सियम आओर पोटासियम पौधाके ग्रोथमे मदद करए हइ पौधे पौधामे पर्याप्त मात्रामे प्रकाश मिलैला चाहिए पौधाके सही समय पर पानि चाहिए अपना पौधाके समय पर खाद्य चाहिए पौधा पर लगल धूलके सा हमेशा करए ला चाहिए